नोगोरारि आरो गामियारि फरायसालिफोरनि गेजेराव जों गोबां माखासे फारागथिफोर नुनो मोनो जाय फारागथिफोरनि थाखाय जोंनि नोगोरारि गामियारि फरायसाफोरनि बिथिंआव रोंनाय बा गियान लानाया आलादा आलादा रोखोमनि जानो हायो नोगोरारि आरो गामियारि फरायसालि फरायसालिफोरनि फारागथिफोरानो जादों एक नाम्बाराव लामा सामानि खोथा जों साननो हायो गामियारि ओनसोलाव जोंनि जेनोखि लामानि थांलाय फैलायनि हान्था मेला बे दासिमाव जोंनि थाखाय मोजां नङा आरो मोजांथार होननानै जों बुंनो हाया जायनि थाखाय फरायसालियाव थांनायाव गोबां गथ'फोरा बा फरायसाफोरा जेंना जेंगोनाजों भुगिनो गोनां जायो गुबुन फारसेथिं नोगोरारिनि फरायसालि दा बेखौ बुंनो थाङोब्ला नोगोरारिनि फरायसालिफोरा नांगौ बादि लामा सामानि आंखाल जाया थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय नांगौ बादि सुबिदा गोनां होननानै जों बुंनो हायो एक नाम्बाराव मोनसे खोथाया आरो बेबोबाव जोंहा गामियारि ओनसोल हिसाबै माखासे समखिनियाव दैबाना दालां बेफोरबायदि बांसिनै जायोखाय दा बैफोर बादियाव माखासे जोङो फारागथिखौ नुयो गुबुन फारसेथिं नोगोरारि फरायसालिफोरनि खोथा बुङोब्ला बेयाव दालां गैयिनि खोथा जानाय नङा दा बेफोरनो मोनफा मोनफा फारागथि बेजों लोगोसे नोगोरारि आरो गामियारि फरायसिलिफोरनि फारागथिनि खोथा बुंनोब्ला जेनोखि नोगोराव जेनोखि फरायसालि गायस'नो बेयाव नांगौ बादि माखासे खालिफोरा आबुं महर मोनो आरो बै नोगोरारि ओनसोलनि गावनि जेनोखि बिमा बिफा आरो बिसोर एसेब्लाबो गोरों गोराखा हिसाबै बेवहाय गाव गावनि फिसा फिसौखौ बांसिनै जोथोन लानाय बेफोरबादि खाबुआ जायो नाथाय गामियारि ओनसोलनि खोथा बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलाव फ्राय बर' सुबुंफोरानो गाहाय थाखोनि बा गोरिब थाखोनि जायो दा बैफोर बिथिंआव गामियारि ओनसोलनि फरायसालियाव गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ जाम्बा जाम्बि बर' सुबुंफोरा बा जाम्बा जाम्बि जेबो रोङि सुबुंफोरा गावसोरनि नांगौ बायदि फिसाफोरखौ जोथोन लानांगौ बैखौ लानो हाया जायनि थाखाय नोगोरारि फरायसालिनि फरायसाफोरजों गामियारि फरायसालिनि फरायसाफोरजों रुजु लायनायाव गियान लानाया खम जानो हायो बा खम जानो गोनां जायो